हमबाय औ हेल्ल' हेल्ल' औइ नों बिबार फानग्रा माबा माबा बिबार साजायग्रा माग्रा फानग्रा दखानदार दा ओइ आंनो माबा बिबार नांगौमोनहाय गामियाव हाबा दङमोन बे हाबायाव साजायनो बिबार नांगौमोन आंखौ मालिकआ आंखौ ना माबानो थिनदों दा दखानआव सोंनो थिनदों ओंखायनो सोंहरदों आं मा मा बिबार दङ बा औ दे बे बिबारआ बेसेबांसिम लागोन दामआलाय दे होमबालाय औ एसे मोजां साजायनो हानाय गोलाव बिबार

औ गेटआव साजायनो नांगौ दा लामायाव गेटआव साजायनो मानो नांगौ हिन्जाव गोदानआ लायनोसै बावला बारा गोबाव गैला ओंखायनो एसे थाबैनो नांगौ एसे सप्तासेसो थानानै लायनिसै दे हिन्जाव गोदान लायनायाव गारिआव साजायनो नांगौहाय एसे मोजां मोजां गोलाव गोलाव नांगोन बिबारआ औ समायना समायनानो दामखौ थांनाय समाव एसे रायज्लायलायनोसै दोनथ'निसै दै औ